جی ہاں میں کچھ مددگار ایپس کی فہریست ضرور بنا سکتی ہوں جو روزانہ میری میری مدد کرتی ہیں واٹس ایپ دوستوں اور خاندانوں سے رابطہ کے لیے گوگل میپ راستہ ڈھونڈنے اور سفر میں مدد کے لیے یو ٹیوب سیکھنے اور تفریح کے لیے گوگل کیپ نوٹس اور یاد بہانے کے لیے گوگل میٹ آن لائن کلاسز میک نیٹس کے لیے یہ ایپس میری روزمرہ کی زندگی کو آسان اور منتظم بناتی ہیں